पैंसिल शैडिंग स्कैच पैंस कलर वॉटर कलर ऐं ऑयल कलर ऐं फैविकॉल जा वधीक वणंदा आहिनि फैविकॉल

वधीक शेड मिली वेंदी आहिनि इन्हीअ करे मूंखे वधीक वणंदा आहिनि